जय झूलेलाल भाउ मां तव्हांजे माया कलैक्शन मां हिकिडी साड़ी वठी वई हुई माव हुनजो रंग त हिक नंबर बिल्कुलु खिलियलु निक्लो नि अथव मुंहिंजे मथां ॾाढो थो खिले ऐं सभिनि खे ॾाढो वणियो हुयो सभिनि ॾाढी तारीफ़ कई आहे बिल्कुलु ॿुधाय नथी सघां मां एॾी तारीफ़ कई अथन मुंहिंजे भाउ खे बि ॾाढी वणी हुयसि साड़ी ऐं मुंहिंजी मम्मी खे बि ॾाढी वणी अथसि तव्हांजे दुकानु जो रेट बि हिक नंबर सुठो आहे ऐं बिल्कुलु बढ़िया दुकानु लॻी पई अथव कारीगर त तव्हांजा बिल्कुलु बढ़िया अथव सिंधी आहिनि त वहिवार बि ॾाढो सुठो अथन ॾाढो मिठो ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं दुकानु तां वञण जो मन ई न थींदो आहे ॿिए दुकान ते त वञण जो मन ई न थींदो आहे ऐं मां पंहिंजे मिट माइटनि खे बि ॿुधाईंदीमाव की माया कलैक्शन में ॾाढी सुठी साड़ी वठी आई आहियां मुंहिंजी भेण पिछले साल मूंखे यादि थो अचे की वठी वई तव्हांजी दुकानु मां हिकिड़ी ड्रैस हुनखे बि ॾाढी वणी हुयसि हुन या सावरा त बिल्कुल एॾी तारीफ़ पिया कंसि की चवन पिया हाणे की बिल्कुलु कटनीअ मां ई कपिड़ा वठंदासीं बिल्कुलु सुठो कपिड़ो थो नि निकिरे ऐं माया कलैक्शन मां त बिल्कुलु वठिणो ई वठिणो आहे हुन जे अलावा किथां न वठंदासीं भाउ तव्हांजा कपिड़ा ॾाढा सुठा अथव